میرے دوست کو پہلے سے ایک طبی بیماری ہے اور وہ ایک ایسا ہیلتھ انشورنس پلان لینا چاہتا ہے جو اس کی موجودہ حالت کو بھی کور کرے میں نے تہ تحقیق کی کہ کون سے انشورنس پلانس پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز کے لیے کوریج دیتے ہیں ان کے انتظار کے ادوار کتنے ہیں شریکِ ادائیگی کی شرط کیا ہے اور کون سے اخراجات اس میں شامل نہیں ہوتے میں نے ان منصوبوں کو ترجیح دی جو پری پری ایگزسٹنگ کنڈیشن کے لیے کم یا کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں رکھتے کم کوپپے اور اور زیادہ کوریج فراہم کرتے ہیں سستے پریمیم کے ساتھ جامع کوریج فراہم کرتے ہیں